काम के अलावा शौक और रूचि की बात करें तो क्रिकेट खेलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है जैसे कभी कभी कोई दोस्त मिल जाते हैंं तो बाहर क्रिकेट ग्राउन्ड में क्रीकेट खेलना हो गया पैसे कमाना दूसरा एक बहुत अच्छा है कि जब अच्छा इनकम आता है पैसों में तो एक बढ़िया मन को अच्छा लगता है दूसरा चेस खेलना चेस खेलने के लिए भी एक मेरी अच्छी हेबिट है कि चेस खेलने से मेडिटेशन वगैरह माइन्ड वगैरह ठीक रहता है तो क्रिकेट खेलने मेरे लिए सबसे अच्छा मानता हूँ मैं जिसमें अपने को अच्छी रह जाती है शारीरिक संरचना या अपन बोले कि स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाता है